हैलो हां जी हैलो हां जी नेईं मैं ते डाक्टर गल्ल करै'नी आं तुसें फोन कीता हा ना पेह्ले मेरे क्लिनिक च अच्छा अच्छा आं नेईं सनाओ केह् गल्ल ऐ अच्छा अच्छा नेईं अस इत्थै बौह्ने आं बक्शीनगर बौह्ने आं अस साढ़ी क्लिनिक ऐ ते टाइम साढ़ा शामी पंज बजे होंदा

आं तुस पेह्लें इन्ना सनाओ कंडीशन केह् ऐ तुं'दी गोड्डे गी केह् दर्द ऐ कि'यां ऐ केह् गल्ल ऐ पैह्ले बी ऐ ही हुनै होई ऐ हां जी अच्छा अच्छा इयां अच्छा चलो मैं समझा नी आं तुस मिगी सनाओ तुस ऐक्सरसाइज केह्ड़ी करदे ओ ऐक्सरसाइज जेह्डी करनी होंदी अच्छा हां नेई दिक्खो तुस दिक्खो ना जेह्ड़ी जिम होंदी तुसें निं अल्ले ओह् जाना ठीक ऐ ना घर घर ई करनी ते निक्की मुट्टी करनी ते मता गोड्डे दा गोड्डे उप्पर भार निं पाना ठीक ऐ ना तुं'दा वजन किन्ना ऐ ओह् ते हाईट किन्नी ऐ तुं'दी ते तुं'दा वजन ते बड़ा जादा ऐ अच्छा अच्छा थाइराइड बी ऐ ते दिक्खो ना तुसें घुटने दर्द ऐ उपरा तुं'दा वेट मता ऐ ते घुटने उपर वजन थोडा घट्ट पाओ अपने इसी थोड़ा इसी थोड़ा मसाज देयै करो इसी थोड़ा टकोरां देयै करो ठंडे बरफ दियां टकोरां देनियां इसी एह तुसें इन्ना एह चीजें ध्या ध्यान कन्नै कम्म जरूर करना टकोरां जरूर देन टकोरें कन्नै बड़ा फर्क पौंदा ते तुस इक कम्म करेओ मेरे जिसलै क्लिनिक आह्गे मैं तुसेंगी ऐक्सरसाइज दसगी उ'यै ऐक्सरसाइज करेओ अपने कोला कोई ऐक्सरसाइज निं करनी ठीक ऐ अच्छा इक्कै पासे दे गोड्डे गी ऐ दुए पासे दा गोड्डा बी ऐ इक पास्से दा गोड्डा गेदा चलो कोई नि मैं समझै नी आं तुं'दा इक मैं एक्स रे कराना पौना ते दिक्खना पौना कि गोड्डे गी होया केह् ऐ इयां तुस आना कुत्थुआं ऐ अच्छा तुस कोल ही रौंह्दे ओ ठीक ऐ कोई नी मैं समझी गेई तुस इक कम करेओ मेरे क्लिनिक आओ मैं क्लिनिक शामी पंज बजे खोली ओड़नी आं ते तुस पेह्ले नंबर लखाई लैएयो फोन करियै ठीक ऐ नी मैं ते नंबर नी लिखना नंबर बाहर मुड़ा बौंह्दा उन्नै नंबर लिखना तुस नंबर लखाई लैओ पेह्ले अपना फोन करियै नंबर लखाई लैओ मैं नंबर भेजनी फिर तुस क्लिनिक आइयै बाकी दा जेह्ड़ा ट्रीटमेंट ऐ मैं क्लिनिक आइयै दिक्खी लैनी आं ठीक ऐ ना अच्छा अच्छा